देहाखौ मोजां खालामनाया आवगयनि दिनावथ' जेबो बिदि नियम गैयामोन गेलेनाय समाव गेलेयोमोन जानाय समाव जायोमोन बेनि उनाव दायो बैसो जानानै आंहा आथिङा खेबनै बायबाय ओंखायनोसो आथिंनि थाखाय फिजिय'थेराफि खालामो आरो मर्निं अवाकबो एसे खालामो थाबायनो हानायखिनिखौ आथिंखौ मोजां दोननो आरो एसे एनै योगा खालामो ओरैनोब्लाबो जोंहा फरियालाव बेबादि बेमार गोनां मानसि गैया आफायाबो बाय्स बोसोर पेनसन जादोंमोन दा आंहा बिस बोसोर जाबाय पेनसन जानाया दा बेबादिनो दङ जेबो देहायाव जेबो बेमार गैला दा बे आथिं बायनायानो बाहाय नेइल लगायदों खोनसेसो दिगदार सायो मिजौओ नार्भनि जाबाय आरो बेमार दा प्रेसार गैया आंहा सुगारबो गैया अ आथिं बायनाया खेबसे कलेजनि प्रिनसिपाल फैनायाव सैलेन ब्रह्ममोन प्रिनसिपाल फैनायाव आं साहा होदोंमोन साहा होनानै बिसोरनो सिरा एवनाय होदोंमोन जाया होननायखौ लाबोफिननायाव बोरैबा न' लुनायनि फाउनडेसन खालामनायनि सायाव होदोंमोन आरो बिसोरनो साहा हायाव गाख्लायनानै आथिङा बायबाय बायनानै उनाव बहाय नेइल लगायबाय उनाव बेखौ बखबाय बोसोरसेनि उनाव मोजां जाबाय बेनि थ्रिस बोसोर उनाव आरो आंहा बेमार जानायसै उन्दुनो ओंखारै हर हरब्ला उन्दुनो ओंखारा फुङाव खर' गिदिङो बेबादिनो सानसे फुङाव सिखांनायाव खर' गिदिंनानै सिरि सायाव गोग्लैबाय सिरि गंब्रै दंमोन बे सिरि सायाव गोग्लैनानै आर आवगयनि जागायावनो बायबाय बेनिखायनो पारमानेन्ट नेइल लगायबाय आरो बिनिफ्रायनो नार्भनि बेमार जादोंदा अ आथिं बायनायाथ' आथिङानो मानसिनि आसल बेजोंनो थाबायो आरो आथिं बायब्लाथाय बिराद खस्थ' जाबाय खिनाय हासुनायनिफ्राय आरामब' खालामनानै जेरावबो दिगदार बिनिखायनो आं सानो जे आंनि बि सात सुथ्रुआबो जाहाथे आथिं बाया आथिं खेबनै बायनानै आंहा बेखिनि एक्सपिरियेन्स जादों दा पारमानेन्ट नेइल लगायबाय दाबो बहुद खस्थ' नार्भ आथिङा मिजौबाय थायो नार्भ नार्भआ मोनबाय आरो नार्भनि बेमार दा मुलि जागासिनो थायो सम सम मुलि जानांगौ ड'क्टरनाव थांनांगौ जायो